सारें कोला पैह्लें जेह्ड़े मेरी कोई बी गल्ल बात सुना दे सारें कोला पैह्लें उनेंगी नमस्ते में जानवरे दे बारै च बोला नी डंगरें दे बारै च जियां कि जेह्ड़े यंग डंगर होंदे होर अस इंदी देख भाल कियां करने होर एह् साढ़े कित्त कित्त कम्म औंदे होर जियां की एह् ऐ कि आइया कि जेह्ड़ी गौ होंदी मैंह् होंदी दांद बच्छड़े बगैरा ते इंदी अस देख भाल कियां करदे जियां यंग एनिमल होंदे कि निक्के डंगर होंदे उनें ई असें बड़े प्यार कन्नै पालना पौंदा की के जेह्ड़े छोटे डंगर होंदे मतलब कि जियां बफैलो दा मैंह् दा बच्चा होई गेआ उसी मतलब कि अगर असें पालना होऐ तां उसी असें स्वेटर बगैरा जियां अस आपूं लान्ने आं उसी बी लोआना पौंदा ते मतलब कि जेह्ड़ी उसी जेह्ड़ा दुद्ध ऐ ओह् उसी छे म्हीनै पिलाना गै पिलाना कि ओह्दे कन्नै ओह् फिट्ट रौह्ग होर मतलब टाईम टाईम उप्पर असें उसी चारा पाना पौंदा जेह्ड़े कोई सूऐ दा जानवर होग मैंह् होई ग होई ते ओह्दे आस्तै असें अलग अलग किस्म दा ओह् जेह्ड़ा शटाला होंदा शटाला उसी बी अस राहियै ओह् करने उसी चीरियै फ्ही उसी भौ कन्नै मिक्स करियै देना पौंदा ओह्दे कन्नै केह् होंदा कि ओह्दी ब्रीड़ अच्छी रौहंदी ते ओह्दे कन्नै दुद्ध बी थोह्ड़ा जादै मिलदा होर एह्दा दुद्ध जेह्ड़ा ओह् किस कम्म आंदा मतलब कि जानवर दा दुद्ध ऐ जेह्ड़ा मैंह् गौऽ दा दुद्ध ऐ जेह्ड़ा एह् गौऽ दा दुद्ध ऐ जेह्ड़ा असें बच्चें गी पलानै होर मैंह् दा दुद्ध बी अस पनीर कलाड़ी बगैरा घ्यो कड्ढने ते एह् सारी चीज़ां जेह्ड़ियां ताकतवर होंदियां ते बच्चें दी खुराक जेह्ड़ी अच्छी होंदी ऐ एह्दे कन्नै होर एह् केह् होंदा कि जेह्ड़े एह्दे च आई जंदे बच्छड़े बगैरा दांद बगैरा इंया अस केह् करने आं कि अस ग्रां च रौह्ने ते साढ़ै खेती बाड़ी बी होंदी ते इनें ई केह् करने अस खुंबै जेह्ड़े जुगड़ने खेतें च जोतने आस्तै कम्म लानै होर एह्दे कन्नै केह् होंदा कि फसल जेह्ड़ी साढ़ी बड़ी अच्छी होंदी की के अज्जकल ते मशीनां बगैरा चली दियां ते मशीनै कन्नै केह् होंदा कि उसल साढ़ी उप्परा रेही जंदी पराली पराली होर एह्दे कन्नै अस केह् करने कि एह् जेह्की दांदे कन्नै जुताई होई दी होंदी ते ओह्दे कन्नै फसल साढ़ी ओह् कामजाब रौंहदी होर फसल होंदी बी अच्छी ऐ ओह्दे कन्नै केह् होंदे साढ़े खेत बी ठीक रौहंदे की के जेह्की एह्दी जुताई जेह्ड़ी मशीन बगैरा दी एह्दी जुताई अच्छी निं होंदी ऐ ते इस आस्तै की जानवर बड़े जरूरी न कि अस ग्रांऽ च रौह्ने ते जानवर जिन्ने होई सकन अस पालने होर निं तां इक्क इक्क गौऽ ते इक्क इक्क मैंह् पालनी गै चाहिदी घऱ दा दुद्ध जेह्ड़ा ओह् बड़ा ताकतवर होंदा बाहर दा दुद्ध तुस जिन्ना मर्ज़ी लैओ ओह् कदें बी पूरा निं होंदा ऐ होर ओह्दे च मलावट होंदी होर जेह्ड़ा अपने घर दा किलो बी होग ओह्दे च बड़ी ताकत होंदी होर बरकत बी बड़ी होंदी होर एह्दा केह् करना असें जेह्ड़े दांद बगैरा रक्खने अस तां दांद बी केह् होंदे साढ़े खेतें च जोतनै बगैरा दे कम्म औंदे होर एह्दा एह्दे कन्नै साढ़ी फसल बी अच्छी होंदी होर मतलब कि अस गरीब लोग न इन्ने अस पैसे बी निं देई सकने न एह् जेह्ड़ी इंदी मशीन दी खेती होंदी एह्दे ई पैसा बी बड़ा लगदा इंया अस पैसा बी नेईं देई सकने न एह्दे कोला अच्छा इयै कि अपने घर खेती बाड़ी करने आस्तै इक्क गौऽ मैंह् पालचै होर इक्क दांद ते हल बी पालचै होर एह्दे कन्नै पालियै होर केह् करना असें अगर एह् पालगे ते एह्दा गोबर जेह्ड़ा ओह्बी साढ़े खेतें च कम्म औना ते जेह्का अस बाजारै दा हैल बगैरा आह्नने उस हैल कोला एह् हैल बढ़िया होंदा शुक्रिया